नमस्ते जी आज हमारे घर पर पार्टी है बर्थडे पार्टी है तो बर्थडे पार्टी में हम सब लोग आइसक्रीम खाने की पार्टी करेंगे तो मैं जानना चाह रहा था कि क्या आपके पास कौन कौन सी फ्लेवर आपके पास उपलब्ध हैं अच्छा मैडम क्या आपके पास बटरस्कॉच और अमेरिकन नट्स और ये सब भी उपलब्ध हैं अच्छा तो मुझे ये भी जानना है कि आप के पास फ़ैमिली पैक या उनकी क्या कीमत है अगर मैं एक लीटर की फ़ैमिली पैक में लेता हूँ तो अच्छा ठीक है तो तो फिर ठीक है तो मुझे एक तो अमेरिकन नट्स क्या आप नोट करेंगी मेरा ऑडर हाँ एक अमेरिकन नट्स का फ़ैमिली पैक एक बटरस्कॉच मैंगो और एक आप मुझे बता दीजिए की मतलब बर्थडे पार्टी के हिसाब से बढ़िया फ्लेवर कौन सा रहेगा तो आप के एक आपके पसंद का ले लेते हैं ठीक है और ये कितनी देर में मतलब मेरे पास पहुँच जाएगा क्या मैं आपको एड्रेस मैं आपको बताऊँ मेरा जो पता है वो जवाहर नगर सेक्टर दो है और यहाँ पर कितनी देर में पहुँच जाएगी आइसक्रीम ठीक है और आपको भुगतान किस तरह करना रहेगा क्या वो कैश ऑन डिलीवरी है या आपको यू पी आई से करना पड़ेगा जी बताएं मुझे इनका नाम बताएं अरे वाह ये तो बहुत अच्छा है मैंने कभी इससे पहले कभी इन फ्लेवर्स के नाम नहीं सुने क्या ये वाकई बहुत अच्छे फ्लेवर्स हैं खाने में स्वादिष्ट है जी मैडम ये तो बहुत आपने अच्छा बताया पान का फ्लेवर भी है खाना खाने के बाद तो फिर हम पान का फ्लेवर जरूर खाना पसंद करेंगे तो अच्छा एक और मैं जानकारी चाहता हूँ क्या आपके पास आइसक्रीम में जो बेस है वो आप बेस कौन सा रखते हैं वेनिला बेस रखते हैं या चॉकलेट बेस रखते हैं ठीक है तो आप मेरा ऑर्डर फिर से एक बार नोट कर लें और आप मुझे जल्द से जल्द हमारे बर्थडे पार्टी में आप भेज भेजवा दीजिए जो मैंने आपको बताया है बहुत बहुत जी मैं आपको भिजवाता हूँ बहुत बहुत धन्यावाद